जी मेरी बात डॉक्टर अभिषेक से हो रही है जी मुझे माइग्रेन है मेरा सर में बहुत दर्द होता है एक तरफ मैं आपके पास अपॉइंटमेंट लेने भी आया था आप मिले नहीं जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी मुझे यही आप बता रहे हैं वही समस्याएं हैं और भी मुझे घबराहट भी होती है जी कितने समय इलाज चलेगा मेरा जी तो मैं सात दिन बाद आपके यहाँ आता हूँ धन्यवाद डॉक्टर साहब